हमारे यहाँ हर एक जो मोहल्ले के अंदर छोटा सरकारी हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ किसी भी तरह के संसाधनों की कोई कमी नहीं लगती है हमारी यहाँ मैंने बताया ना कि हर एक मोहल्ले में एक छोटा सरकारी हॉस्पिटल है जिस से वहाँ के लोगों को बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प मिल जाती है और हाँ हमारे यहाँ पर पर्याप्त टिका कर टीकाकरण केंद्र है इवन यहाँ हर गली हर एक मतलब वार्ड के अंदर एक आंगनवाड़ी है जहाँ सुचारु रूप से टीका लगते हैं जो भी जैसे ममता कार्ड बनना है लाभार्थी को जो भी उन को जो भी प्रॉफिट मिलना होता है जो चीज़ें गवर्नमेंट जो है लेडिस को बच्चों को देती है वो सारी चीज़ें आंगनवाड़ी में मिल जाती है हाँ हमारे यहाँ पर पर्याप्त टीकाकरण केंद्र भी हैं मैंने बताया ना आप को जैसे ये आंगनवाड़ी में सभी तरह के टीके यहाँ इवन हमारे पास यहाँ से कॉल भी आता है पोलियो का जगह जगह बूथ लगता है ईविन अगर वहाँ बूथ पर प्रॉपर संख्या में लोग नहीं जाते तो घर आ कर भी जो है यहाँ पर पोलियो की दवा देते हैं और हर गली में छोटे छोटे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ही वहाँ का स्टाफ़ भी बहुत अच्छा है और वहाँ सुचारु रूप से हम को मेडिसिंस मिल जाती कभी कभी ऐसा होता है जो हम को कोई मेडिसिन नहीं मिल पाती है या डॉक्टर छुट्टी पर होता है बाक़ी यूज़ुअली अगर हम वहाँ जाएं तो हम को वहाँ पर हर तरह की दवाई मिल जाती